सभसँ पहिले कि जे आदमी गायन शुरू करैके चाहै छै ओकरा लेल हमर गायन कौशलके सुधारैके लेल एकैगो सलाह छै कि उ सभसँ जादा अपना अभ्यासपर ध्यान देल जाइ सुबह सुबह उठके सभसँ जादा अभ्यास करैके ने इहे फायदा हय कि सुबहमे माइण्ड दिमाग भी फ्रेश रहै छै वातावरण भी शान्त रहै छै चिड़ियाके आवाज आबैत रहै छै आओर ओइ समयमे गायन करैके इहे फायदा हय कि गायनके कौशलके सभसँ जादा सुधार लग सुधार हो जाइ छै आओर प्रैक्टिस अऽ अऽ अभ्यास भी बहुत अच्छासँ हो जाइ छै अहि लेल हमर से सलाह हय कि अहाँ कभी भी गायन कौशलके लेल अब अगर कभी कभी होइ छै कि आदमीके गला खराब हो जाइ छै ओइके लेल आदमीके हे अहाँ पानि अऽ नमक पानिवला घोल भी पी लेबेके चाही जाहिसँ कि गला साफ रहै सभसँ जादा तऽ पऽ अभ्यास करैसँ ही आदमीके गायन कौशलके विकास होतै तऽ हमर इहे सलाह हय कि प्रैक्टिस अऽ अभ्यासपर ध्यान देल जाइ